ओ आङो अधिराज बसुमतारी बुंदों औ औ नोंथां बेखौनो रायज्लायनो सान्दों औ बिदिब्ला जागायजेननोसै

औ बे बङाइगाव रिफायनारि पलिउसननि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' दायो गोबां पलिउसन सोमजिगासिनो दङ बङाइगावआव बेयो मोनसे गुबुंले बारहावा लाबोगासिनो दङ बेबादि सिचुवेस'न थाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव एबा ससायथिआव गोबां गाज्रि गोहोम लाबोनो हागौ बेनि थाखायनो बे पलिउसनखौ बे पलिउसननिफ्राय बासायनो थाखाय गभरमेन्टआ माबा मोनसे राहा लायोबा मोजां जागौ आरो बेखौनो बुंनो सानो नोंथां

औ औ नंगौ औ खालामदों औ खालामदों औ औ

बेनि थाखाय मोनसे प्रपार दिसिस'न लानांगोन जेराव बेयाव मोनसेबो पलिउसन थानो मोननाय नङा एबा पलिउसनखौ बोखारनो थाखाय गोबां लेबारफोर थिसननो हायो बेवहाय लेबार माने खामानि मावग्राफोर जायजों खामानि मावोब्ला मोनसे साबसिन सिचुवेसन लाबोनो हायो बा गोग्गो आबहावाखौ मोननो हायो बे बङाइगाव रिफायनारि पलिउसन ओनसोलाव आरोना ओमफ्राय बेनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो जे गभरमेन्ट एबा गबारमेन अफिसियेल्सफोरा बेनि सायाव मोनसे प्रपार दिसिसन लानांगौ गोबां गोबां सम गैलिया दाथ' पलिउसनआ जागासिनो दङ बेनि थाखायनो थाबैनो इमिदिएटलि मोनसे दिसिसन लानो थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे जोङो साजेसन बा फोरमायथि हैनांगोन बेनो आंनि बुंनांगौआ नोंथां अ हामबायसै नोंथां गोजोन्थों